हांजी असांखे नल जो पाणी मिलंदो आहे ॿ टाइम सुबुहु ऐं शाम जो ईंदो आहे साफ़ पाणी ईंदो आहे मिठो पाणी पर इहा आहे की बारिश जे ॾींहंनि में कई दफ़ा पाणी मटमेलो या हलकी स्मैल वारो पाणी ईंदो आहे त असां स्वस्थ सबंधी कठिनाई जी वजह सां जीअं भई गंदे पाणी पीअण सां उन्हनि ॾींहंनि में पेट में सूरु ऐं पीलिया या दस्त थी वेंदा आहिनि ॿियों कुझु इन्फैक्शन थी वेंदो आहे त इन करे उन इन्हनि बीमारियुनि खां बचण लाइ असां घर में आरो बि लॻायो आहे असां हुननि ॾींहंनि में छा कंदा आहियूं जुलाई अगस्त सितंबर जे महीने में टे चारि महीना आरो आरो जो पाणी असां प्रयोग में लाईंदा आहियूं ऐं बाकीअ अक्टूबर खां पो त थोरो साफ़ ई पाणी ईंदो आहे बाक़ी नल जे सवाइ त अॼुकल्ह हैंडपंप त वग़ैरह आहिनि न पहिरियों त हैंडपंपनि जो बि असां पाणी पीअंदा हुआसीं वीह पंजुवीह टीह साल पहिरियों त हाणे त उहो आहे न कुझु बि पर नल जो पाणी ईंदो आहे उन खे वरी आरो में विझी करे कंहिं महिल यूस कंदा आहियूं बाक़ी हुअं त सुबुहु शाम जेको ईंदो आ उहो ई पीअंदा आहियूं हांजी या त बारिश जे ॾींहनि में केमाल्हि असां टहिकियलु पाणी बि पीअंदा आ्यूंहि ॿारनि नंढनि खे असां टहिकियलु पाणी पीआरींदा आहियूं थधो करे मतिलबु रखी छॾींदा आहियूं पतिलो भरे ठहिकाए करे उअ वरी थधो थिए उहो ॿारनि खे असां पीआरिंदा आहियूं या कोई बुज़ुर्ग या कोई वॾो बीमार हुजे हुन दवा वठणी आहे त उन्हनि खे असां टहिकियलु पाणी थोरो थधो करे गुनगुने पाणीअ सां दवा ॾींदा आहियूं ऐं उहो ई पीआरींदा आहियूं पाणी हांजी बाक़ी हुअं त कोई पाणीअ सबंधि प्रॉब्लम त कोन्हे बसि इहो असां ध्यानु रखंदा आयूं हे ॿ टे महीना जेको हांजी